जोङो माइ गायनानै जेथिया माइया थराइबोबाय ओंखारबोबाय बै समाव आरो मोसौ मोसा दिसटार्ब खालामोना आरो बोरमा सोरमा गासैबो जोङो ओरैनो ओरै जोंनिजों माबा बै माबाया मा होनो गुना माबाफ्रा मैगङाव गायोबा बे जिं जिं सोंथेयो बेफोरखौ जोङो सोरिगिदिं खुन्थिया गायनानै खानानै दोननाङो नङाबा बोरमा मोसौ उफद्रप खालामफैयो दा बिबायदि खालामै खालामै जोङो बहुत खस्थ'यै मावनाङो आबादखौ बेनिफ्राय मा खालामबावनो जोङो मानसिफोरजों नांलाय खमलायसो जायो बेबायदिखौ मोसौ मोसा हाबफैनाय बुंबा नांलायलायनायसो जायो मानसिफोरजों ओंखायनो जोङो दा थाखा फैसा दं बेयाव औवा बायनानै इसे बेराफोर दुमदिंबायनानै माबानो हायो जोंहा थाखा फैसा गैया बे ओरैनो बे माबा माबाफोरखौ खादिंनानै दोनो ओमफ्राय मानसिफोरा मानसिया माने थाब थाब डिउटि हैबाय थानांगौ आरो आरो बेयावनो जोंहा सानसे गाहाम थाहैनाय जायो बबावबा दै सोनांगौ बबावबा दै बायनानै लांनाय गोजौ गाहाय हायावब्ला दैया लोमा गाहायनि माबा दै लोमलांनायफ्रा थेखांनानै होबासो दैया समान अरगोनना दा बेनिखायनो जोङो दुब्लियावनो सानसे गाहाम थाहैनांगौ गोनां जायो एखमबा मा खालामनो ओमफ्राय बेबायदिनो खालाम खालाम बे मोसौ जानाय बोरमा जानायफोरखौ एसे होबथानो हानाय बेबहार माबा जायो आरो बेबायदिनो जोङो खालामबाय थायो